एल पी जी सिलेंडर जो उपयोगु कंदे टाइम असांखे सुरक्षा साविधानियूं बरतनी घुरिजनि पहिरीं त जॾहिं तव्हां राति जो सुम्हणु वेंदा आयो तॾहिं ज़रूरु तव्हां ॾिस ॾिसो के सिलेंडर जी नोभ बंदि हुजणु घुरिजे ऐं गैस चूल्हे जी जेको रेगूलेटर हूंदो आहे हो ज़रूरु बंदि हुजे ऐं गैस सिलेंडर जा जेको पाइप लाइन आहे उहो हमेशह साफ़ु हुजे छाकाणि त हुन में जॾहिं बि गंदगी लॻल हूंदी त कूआ अची करे उन पाइप लाइन खे चकु पाए करे कटे छॾींदा जंहिंमें असांखे ख़तरो महिसूसु थी थो सघे ऐं गैस लीक करे थी सघे ऐं जॾहिं कोई बाहि लॻी वञे त सिलेंडर ते हेल्प लाइन नम्बर लिखयल हूंदो आहे उन ते कॉल कयो ऐं हुननि सां हेल्प वठो